रातिमे अक्सर हम दूटा चिड़ैके देखलहुँ हँ एकटा तऽ विशेष काल हमरा सभके चिड़ै जे देखाइ दैया ओ उल्लू छै दोसर चिड़ै दादुरके नामसँ जानल जाइत अछि ओ चिड़ै हमरा सभके राति कऽ भेटैत अछि